हमारे धार्मिक त्योहारों की बात की जाए तो भारत में काफ़ी ऐसी धार्मिक त्योहारें है जिसमें अलग अलग खान पान का प्रयोग किया जाता है जैसे कि हम भारत के काफ़ी प्रसिद्ध त्योहारों की बात करें उनमें से एक सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली दीपावली में हम काफ़ी तरीकों का खान पान का यूज करते है जैसे कि उसमें काफ़ी जो पसंद किया जाता है वो है गुजिया गुजिया को बनने का तरीका काफ़ी अच्छा है सूजी का इस्तेमाल होता है खोए का इस्तेमाल होता है मैदा से बनाया जाता है ये एक तरह का मिष्ठान है जो कि काफ़ी अच्छा प्रसिद्ध है और खाने में काफ़ी लजबाव लगता है और दीपावली में भी जैसे कि हम रंगोली का प्रयोग करते है रंगोली बनाते हैं दियो का इस्तेमाल करते है ये एक तरह से दीपों का त्योहार है और एक दूसरे त्योहार की बात करें हम तो होली है होली रंगों का त्योहार है जो कि भारत मे काफ़ी प्रसिद्ध है और बहुत सारे लोग इसको काफ़ी उल्लेख से मनाते हैं होली में जो मिठाईयाँ पसंद की जाती है ज़्यादातर भांग है भांग को हम काफ़ी महत्व देते है होली के त्योहार में लोग ज़्यादातर भांग पीना पसंद करते है होली मे मीठा पसंद करते हैं गुलाब जामुन पसंद करते हैं होली में खाना भारत का एक और प्रसिद्ध त्योहार है संक्रांति संक्रांति में लोग ज़्यादातर जैसे कि नई नई खेती होती है उसके ख़ुशी में मनाया जाता है संक्रांति का त्योहार तो जो फसलें होती हैं जैसे वे ज़्यादातर जो चावल की फसलें होती हैं वो नई नई आई रहती हैं तो इससे बनी हुई चीज़ें जैसे कि हम खिचड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है संक्रांति के त्योहार में हम खिचड़ी के नाम से भी इसको जानते हैं भारत में तो इसमें खिचड़ी खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है तिल के बनाए हुए चीज़ें क्योंकि सर्दियों के टाइम पे आता है ये खिचड़ी का त्योहार तो तिल की बनाई हुई चीज़ें जैसे कि तिल का लड्डू जो कि गुड़ से बनाया जाता है तो काफ़ी पसंद किया जाता है इसको और यही चीज़ें बनती हैं काफ़ी त्योहारों में भारत के